में ऐमज़ान कस्टमर केयर कन्नै गल्ल करा करनी आं कि में इक ऑर्डर प्लेस करा करदी ही इक डायपर आस्तै पर में जिस बेल्लै पेमेंट कीती ऐ ते पेमेंट ते मेरे एंड परा हो गई ऐ पर उस बेल्लै थुआढ़े एंड पर शो निं करा दा कि पेमेंट हो गेई ऐ पर में अपने एंड परा पेमेंट करी दित्ती ऐ हून तुस मिगी सनाओ कि में इस आस्तै केह् करना ऐ इस आस्तै केह् कीता जा जिस कन्नै मेरी पेमेंट जेह्ड़ी ऐ ओह् सक्सेसफुल होई जावै